ہندوستان میں خبر رسانی کے جو اہم ذرائع ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے تو مین اسٹریم میڈیا ٹی وی میڈیا دکھ جائے گی جس کے اندر کافی زیادہ چینلیں ہیں آپ کو این ڈی ٹی وی مل جائے گا انڈیا ٹی وی مل جائے گا آج تک مل جائے گا اور دوسرا آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ہے الکٹرا ڈیجیٹل میڈیا جسے آپ سوشل میڈیا بھی کہتے ہیں اس پہ بھی آپ کو کافی زیادہ خبریں وغیرہ خبر رسانی دکھ جائے گی اور تیسرا اہم اور سب سے زیادہ تاریخی جو خبر رسانی کا ذریعہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اسے سب سے زیادہ پرانا طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہے اخبارات رسالے کتابیں ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ آپ کو دکھے گا